मानी ठाहिण में त अध कलाक जहिणो लॻंदो आहे पर तमामु सुठी शइ ठाहिणी हुजे त हुन में पंद्रहां वीह मिंट वधीक लॻनि लगंदा आहिनि पर सुठी ठहंदी आहे पर हिकु दफ़ो अहिड़ो अनुभव थियो की कंहिं महिमान मूंखे इअं चयो की भई कढ़ी चांवर खा खाइणा आहिनि त उहे कढ़ी चांवर ठाहिण में त ॾाढी दिक़त थी इलाही परेशानी थी की भई चांवर पुसाए करे रखिणा आहिनि ॿ चारि दफ़ा हुनखे वरी रिपीट धोइणा आहिनि तंहिं खां पोइ हुनखे कढ़ी असांजे सिंधियुनि में जेकी कढ़ी आहे उहा त बेमिसाल आहे हुन में इलाही भाॼियूं अंदरि पवंदियूं आहिनि जेकी मूंखे ख़बर ई कान्हे सिंॻियूं पवंदियूं आहिनि पटाटो पवंदो आहे भींडी पवंदी आहे बेसण पवंदो आहे त हुन में जेकी तयारी करिणी पवंदी आहे उहो पहिरें पहिरींअ खां तयारी करिणी पवंदी आहे जेकी मूंखे आइडिआ न हुई उहा उहा कढ़ी चांवर माना जजो समय वठंदी आहे तंहिंजे करे कढ़ी चांवरनि जो भई अनुभव मूंखे इअं लॻो भई कढ़ी चांवर असां सिंधियुनि जा बेस्ट में बेस्ट स्वादिष्ट थींदा आहिनि हुन सां गॾु असां भई बूंदी सेव अहिड़ो बि रखंदा आहियूं पर तमामु सिंधियुनि सिंधीअ जी फेवरेट जेकी थींदी आहे जीअं पापड़ थींदो आहे सिंधियुनि जो अहिड़े नमूने कढ़ी चांवर बि जेको सिंधियुनि जो पेशियल भई रोटी चवाइजे इअं